بھارتی میڈیا کے بارے میں میرا خیال یہ ہے کہ وہ اپنی اصل ذمہ داری کو بھول چکی ہیں اور ان سے ناواقف ہو چکی ہیں یہی وجہ ہے کہ وہ آئے دن مختلف نیوز چینلس اور مختلف اینکرس ہندوستان کے سیاستدانوں کے بالخصوص وہ سیاستدان جو اس وقت سرکار میں ہیں ان کے گڑگان کرتے رہتے ہیں اور وپکچھ کو ایک طرح سے ان کے اوپر ایلیگیشنس اور ان سے سوالات کرتے ہیں جو کہ بالکل غلط عمل ہے اور بالکل درست نہیں ہے اور رہی بات اس سوال کی کہ وہ درست حقائق دکھاتی ہیں تو شاید وہ کہیں نا کہیں وہ کچھ غلط باتیں بھی دکھاتی ہیں میرا یہ خیال ہے اور رہی بات نیوز چینلس کی جو مشہور نیوز چینلس ہیں یہاں کے تو ان میں آج تک اے بی پی اے بی پی گنگا اس طریقے سے این ڈی ٹی وی اور ون انڈیا یہ سارے چینلس یہاں کے مشہور چینلس ہیں